हेलो हँ भोट हँ कतेक कतेक दिनसँ भोट गिरबै छियै हँ हँ हँ भोट भोट गिरबैमे कोनो दिक्कत आर नहि ने हँ ह्म्म हँ कोइ दिक्कत नहि छै तऽ वोट मतलब जे छै से गिराबू हरेक पाँच सालपर जे छै से वोटिंग होइ छै बुझलियै अपन अपन मतदान छियै अपन मतके अनुसार जे छै से मतदान होना चाही जाहि जाहि मतलब जकरा देबै अपन जे छै से मोने मोन देनाइ छै भोट बुझलियै मतदान छियै मतदानमे तऽ अपन भोट काम करै छै ह्म्म ओहिमे काम करै छै ह्म्म मतदानमे तऽ इएह छै कि ककरोसँ मतलब पूछल नहि जाइ छै अपना जे इच्छा छै मोन छै ओहि अनुसार मतदान होइ छै ह्म्म आओर हँ कतेक दिनसँ मतलब क् दए रहल छियै भोट ह्म्म कहलहुँ कोनो दिक्कत नहि ने दिक्कत हँ हँ हँ हँ उतना तऽ होइते छै गर्मीके टाइममे पकड़ा जाइ छै इलेक्शन तऽ किछु परेशानी बढ़ि जाइ छै नहि नहि आओरसभ कोनो दिक्कत नहि ने परेशानी नहि ने ह्म्म बढ़िआँ बढ़िआँ देबै पार्टीकेँ तऽ बढ़िआँ सरकार बनतै बढ़िआँ सरकार बनतै तऽ बढ़िआँसँ देश चलतै बुझलियै ने सारा व्यवस्था जे छै से ठीक छै हँ हेलो हेलो ह्म्म हँ हँ भोट भोट गिरबैके लिए कोनो दिक्कत नहि ने होइ छै ह्म्म ह्म्म किएक तऽ इलेक्शनमे जे छै से सारा व्यवस्था जे छै से रहै छै बुझलहुँ हँ बूथ हँ बूथपर बूथपर सारा व्यवस्था रहै छै इलेक्शनमे बढ़िआँ बढ़िआँ पदाधिकारीसभ रहै छै ओतय बढ़िआँ बढ़िआँ फोर्स रहै छै सारा सुरक्षा रहै छै मतदान करयवलाके सुरक्षा रहै छै बहुत सारा व्यवस्था पानिके व्यवस्था सारा चीजके व्यवस्था रहै छै के भी व्यवस्था रहै छै ककरो कोनो दिक्कत भए गेलाके बाद बुझलियै हँ व्यवस्था होइ छै ककरो दिक्कत नहि हुए हँ किछु भी दिक्कत नहि हुए सारा व्यवस्था रहै छै बुझलियै हँ हमहूँ गिरयलहुँ हेँ मतलब दू बेर दू बेरसँ हमहूँ गिरबै छियै नहि नहि